پانی کو فلٹر کرنے اور صاف کرنے کے لیے ہمارے علاقے میں چھوٹے چھوٹے ہر جگہ ہر گلی میں چھوٹے چھوٹے پلانٹ موجود ہیں جو پرائیویٹ پلانٹ ہیں جہاں سے آپ پانی خرید سکتے ہیں پینے کے لائق پانی ہوتا ہے اور اسے اس سے کھانا بھی بنا سکتے ہیں اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں اور ایمس ہمارے علاقے میں ایم سی ڈی کا پانی آتا ہے وہ اس علاقے میں موجود ہیں وہ سیدھا گھر پہ آتا ہے گورنمنٹ کا پانی ہوتا ہے اس کا بل دینا پڑتا ہے پانی کو فلٹر کرنے کا طریقہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ پرائیویٹ پلانٹ پرائیویٹ پلانٹ ہیں جن کی وہاں سے پانی فلٹر ہو کے آتا ہے اور ہر مہینے ہم کو جو ان کا بل آتا ہے ادائیگی کرتے ہیں گھریلو نسخہ کوئی نہیں ہے گھریلو طریقہ ہمارے گھر میں کوئی موجود نہیں جس سے پانی فلٹر ہو